میں نے آنلائن اسپورٹ شوز آڈر کیا تھا آج شام میں مجھے وہ ریسیو ہُوا مگر میں اپنے شوز کو پا کر خوش نہیں ہوں اِس کی کوالیٹی اچھی نہیں ہے جوتا پہننے کے بعد اَنکمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے اور جس رنگ کا میں نے آرڈر کیا تھا ایز اِٹ از سیم کلر کا مجھے نہیں ملا ہے جوتے کی لیسِز کی کوالیٹی اچھی نہیں ہے اور ڈلیوری کے دوران جوتا ڈیمیج بھی ہوگیا ہے اِس کی پیکیجنگ بھی اچھی نہیں ہے